ڈینگی بخار اور ملیریا جیسی بیماریاں مچھروں سے ہی پیدا ہوتی ہے اور ان بیماریوں سے حفاظت اور روک تھام کے لیے ہم سب سے زیادہ صفائی ستھرائی پر دھیان دیتے ہیں اور علاقہ کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیوںکہ صفائی ستھرائی ہمارے ایمان کا ایک بنیادی جز ہے صفائی ستھرائی کی تعلیم ہمیں بچپن سے دی گئی ہے ہمارے والدین نے دی ہے اور ہمارے اساتذہ کرام نے بھی صفائی ستھرائی کی تعلیم دی ہے اب وہ اپنے گھر کی صفائی ہو یا اپنے گھر کے آس پاس کی صفائی دونوں ہی لازم اور ضروری ہے کیوںکہ صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے تو انسان کو جہاں دوسری بہت سی آسانیاں اور فائدے ہوتے ہیں وہیں سب سے بن بنیادی اور اہم فائدہ جو ہے کہ وہ ڈینگی بخار اور ملیریا جیسی بیماریاں سے بیماریوں سے دور رہتا ہے میں اپنے گھر کو اور گھر کے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے روزانہ جھاڑو لگواتا ہوں اور ہفتے میں ایک بار مکمل طور پر پانی سے دھلواتا ہوں اور کیڑوں مچھروں سے بچاؤ کے لیے مہینے میں ایک بار دوائی کا چھڑکاؤ بھی کرتا ہوں ہمارے پڑوس میں سب کی ذمہ داری ہے کہ کوڑے کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور سوکھے کوڑے کو گیلے کوڑے میں نہ ملا دیں اور حکومت کی گاڑی جیسے ہی روزانہ صبح کے وقت آتی ہے تو ہم سب فوراً اس میں اپنے گھر اور آس پاس کے علاقوں کا کوڑا ڈال دیتے ہیں جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوڑا جمع نہیں ہو پاتا ہے اور ڈینگی بخار اور ملیریا جیسی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ دور ہو جاتا ہے ان سب کاموں کے علاوہ ہم آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے پیڑ پودوں اور گملوں کو لگاتے ہیں جس سے ماحول نہ صرف صاف ستھرا رہتا ہے بلکہ ہریالی بھی قائم ہو جاتی ہے جس سے صحت کے ساتھ ساتھ دماغ بھی پرسکون رہتا ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے